जी मेरा हैडफ़ोन उपयोग करने का काफ़ी नकारात्मक अनुभव रहा है क्योंकि पहली चीज़ तो जो मैंने मंगाया था मुझे वो चीज़ मिली नहीं दूसरी चीज़ मुझे उसका रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और जिस हम ने क्वालिटी की बात की थी कि उसमें आवाज़ बहुत साफ़ और स्पष्ट आएगी तो वो चीज़ भी नहीं हुई और हैडफ़ोन्स से मेरे कान भी बहुत जल्दी दर्द करने लगे हैं जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी मुझे हैडफ़ोन यूज़ करने से मना कर दिया तो हैडफ़ोन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मेरा काफ़ी नकारात्मक अनुभव रहा है